आं गोबां सान बहाबाफोर बेरायनो थांनायाव आंनि बिफांफ्रा माबाफोर बायजोयाव हाग्रा बंग्राजों बुंफबनानै थायोब्ला आंनि फिफां फिलाखौ आंनि न'नि मानसि बा आंनि फिसाफ्रानो एसे एनै फोसाबनो हागोन बे फोसाबनायनि गेजेरजोंनो बिफांफोरा जोथोन लानायजोंनो बासायनो हागोन बे फिफांफोरखौ आं फैजासे न'खरनि मानसि एबा सोरबा सासे मानसिया नि सायाव नारसोमनानै होलांनो हानायनि बेब'स्था लानांगोन बेनि थाखाय आंनि फैजासे न'खरनि मानसि एबा फिसा फिसौफ्रानो एसे एनै फोथांनानै लाखिनो हागोन बिनि थाखाय आं फिफांफोरखौ जोथोनै लाखिनो हानाय बायदि बेब'स्था लानाय नै आंनि बिफांफोरखौ फोथांनो राहा लागोन